अठारह बरस कमसँ कम चाही ओकरा उम्रके तऽ ओहोमे जे छै हेतै तब ने जा कऽ जे छै करतै तऽ ओहि लऽ कऽ जे छै आओर जे छै अठारह बरसके उमर भी रहै छै तब ओहि लऽ कऽ उमरके जे छै अथी भए जाइ छै तऽ ओहि उमरमे जे छै अठारह बरसके जॉब करयके लिए ओकरा उमर अथी भए जाइ छै तऽ ओ